ہیلو کیا آپ انڈیگو ایئرلائنس سے بات کر رہے ہیں دراصل مجھے ایک فیملی پلاننگ کے ساتھ شکاگو سے اورلینڈو جانا ہے کیا آپ کی کوئی فلائٹ ہے پانچ جون کی جس میں ہماریے فیملی کے لیے بکنگ اویلیبل ہو دراصل ہم بزنس کلاس کا ٹکٹ چاہتے ہیں جس میں کمفرٹیبلی ہم اپنے سفر کو بہ آسانی طے کر سکیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ پانچ افراد کے لیے کسی انڈیگو ایئرلائنس میں کسی فلائٹ میں ہمارے افراد کے لیے جس میں ہم میں میری بیوی اور تین بچے ہیں ان کا ٹکٹ بک کر دیجیے بہت شکریہ